हैलो जी मैं कंप्यूटर रिपेयर शॉप से बात कर रहा हूँ जी जी जी बिल्कुल मिल जाएगा ना जी जी जी जी जी जी जी जी जी सारे काम हो जाते हैं अपने यहाँ कंप्यूटर में मेरी शॉप है यह बैंक चौराहे पर कोट कोट के पास जी जी और शॉप शॉप सुबह नौ बजे से रात को नौ बजे तक खुली रहती है कभी भी आप आ जाईए लेकर जी कब कब तो इसमें कॉस्ट आए स्क्रीन का कॉस्ट आएगा आप से दो हज़ार से इक्तीस सौ रुपये का जी और जो भी है उसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको फिर उसके साथ से देख लेंगे अपन उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है रिस्टार्ट करना है क्या करना है उसको तो ऐसी ऐसा है तो आप आप देख लीजिए जब भी आएँ तो आईए टोटल उसमें मेरे ख्याल से दो से तीन हज़ार रुपये आ जाएगा आपका तीन हज़ार के समथिंग जी तीन हज़ार में हो जाएगा आपका कम्पलीट ओके ठीक है